हाँ भारत का ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है लेकिन फ़िर भी उनमें लोगों को ट्रेवल करते समय परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट सिस्ट बस में बस लगी हुई है उसमें लोगों को उस तरह ले जातें हैं भेड़ बकरियों को ले जाते हैं लोगों को गर्मी का सामना करना पड़ता है बसों में खड़े होकर जाना पड़ता है और काफ़ी परेशानियाँ हैं जिनसे उनको अपने बच्चों की वजह से भी परेशान हो जातें है उनको खड़ा रखना पड़ता है बच्चे परेशान होते हैं गर्मी के मारे हालत ख़राब हो जाती है लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है समय समय समस्याओं के लिए इनमें सुधार करना चाहिए शिष्टम में जैसे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है इसमें बसों में ए सी होनी चाहिए बस को एक्स् सीटों से एक्स्ट्रा सवारी नहीं लेनी चाहिए बसों ड्राइवरों को सीट जितनी सीटें है उतनी ही सवारी लेनी चाहिए सीटों के अलावा कोई भी सवारी खड़ी नहीं रहनी चाहिए गवरमेंट को और भी बसें चलानी चाहिए जिससे की पैसेंजर को बसों में जाने जाने में कोई दिक्कत न हो ज़्यादातर बसों को ए सी बस चलानी चाहिए जिससे पैसेंजर एक बार खड़ा भी हो तो उन्हें गर्मी न लगे परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े सबसे दिक्कत यही है कि गर्मी में लोग घूम इधर उधर ट्रेवल करते है तो उनका गर्मी से हालत ख़राब हो जाता है